जी वैसे तो मैं किताबें ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ और अगर बात करें कि विशेष तरीक़े की किताबें जो मैंने पुरानी किताबें पढ़ी हैं तो वो मैंने भगवद् गीता महाभारत और रामायन जैसी किताबें पड़ी हैं महाभारत मैंने हार्डकॉ सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल फ़ोन से पड़ी है और रामायन मैंने हाट कॉफी में पड़ी है और ये मुझे काफ़ी पसंद हैं और इन्हें ख़रीदने के लिए मुझे याद है मैंने बचपन में मेरे दादा जी ने मुझे ला कर दिया था और जो सॉफ्ट कॉपी मैंने महावारत की पड़ी है वो मूमे वो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था परचेज़ किया था